मुंहिंजे हिसाब सां मुंहिंजी सभिनी खां वॾी जेकी ताक़त आहे उहा असांजी भाषा सिंधी छो सिंधी भाषा असांखे एतिरो अॻियां वठी वई आहे जंहिंजे बारे में मां कुझु कोन थो चई सघां असां सिंधी आहियूं हीअ ई असांजी सभिनी खां वॾी ताक़त आहे छो सिंधियुनि जे घर में मां जनमु वठी करे मां अॼु हेतिरो कुझु पातो आहे की मां चई न थो सघां मां भॻवान जो लख लख शुख़ुरु मञां थो की भॻवानु मूंखे सिंधियुनि जे घर में मोकिलियो आहे मुंहिंजे लाइ त सिंधी भाषा ई मुंहिंजी सभिनी खां वॾी ताक़त आहे ऐं सिंधी जे घर में जनमु वठी करे अॼु मां पंहिंजे हिसाब सां हर शइ में सेवा में हिननि में जुड़ियो पयो आहियां त मूंखे हुन सां ई ॾाढी वॾी ताक़त मिलंदी आहे ऐं मां पंहिंजे गुरू माहाराजनि जो ॾाढो शुख़ुरु मञां थो जंहिं मूंखे ताक़त ॾिनी आहे की मां पंहिंजी ज़िंदगी कीअं जी सघां थो त हिन करे मुंहिंजी सभिनी खां वॾी ताक़त मुंहिंजी सिंधी भाषा आहे ऐं मुंहिंजी सभिनी खां वॾी कमज़ोरी हीअ आहे की मां कॾहिं बि कंहिंखे दुखी न ॾिसी सघंदो आहियां जीअं रस्ते ते बिना चपल जे हले थो या कपिड़ा न पातल आहिनि हुन खे या सीअ में ॾके थो त मां हुन खे न ॾिसी सघंदो आहियां मुंहिंजी सभिनी खां वॾी कमज़ोरी इहो ई आहे या जीअं मां हॉस्पिटल में वयुसि त हुते जेके पेशंट्स आहिनि जेके मरीज़ आहिनि हुननि जी इअ हालत ॾिसी करे मूंखां न रहियो थींदो आहे त मुंहिंजी सभिनी खां वॾी कमज़ोरी हीअ ई आहे की मां कंहिंजो दुखु न ॾिसी सघंदो आहियां त मां इहो थो चाहियां भॻवानु हमेशा कंहिंखे ॾुखु न ॾे सभिनी खे ख़ुशि रखे